हां जी तुस सब्जी सुब्जियां बेचदे हो

तुस सब्जी बगैरा बेचदे

ते में ज्यादा ज्यादा सब्जी लोड़दी ते मतलब कोई दस दस बीह् बीह् किल्लो

ते ओह् में अगले म्हीने पंजी तरीक गी लोड़दा ब्याह् ऐ साढ़े घर ऐ तुस ओह् करी ओड़ेओ ठीक ऐ हां ते दस किलो दस किल्लो गोभी हां पंज किल्लो शिमला मर्च दस किल्लो आलू त्रै किल्लो अदरक छे किल्लो टमाटर ते थोह्ड़ा जेहा धनियां पाई ओड़ेओ ते हरी मर्चां बी पाई ओड़ेओ ते होर हूं होर तुस होर केह् होंदा बस इ'यै होंदा नीं हां कड़म बी पाई ओड़ेओ थोह्ड़ा जेहा हां बस इन्ना गै ठीक ऐ फ्ही तुस

चलो ठीक ऐ अच्छा तां फ्ही

फ्रैश्श फ्रैश्श फ्रेश सब्जी लोड़दी ऐ एकदम ताजा हां बिल्कुल ताजा दिक्खो ब्याह् च इस्तेमाल होनी ऐ ना खराब नेईं होनी चाहिदी तुस एक गल्ला दा घ्यान रक्खेओ ताजा सब्जी होऐ